हेल्ल'

आं नोंसोरन बे टंला एरियानि साहा बागानखौ नायहैनो नागिरदोंमोन बेयाव थांनो थाखाय बेसेबांसो गारि भारा जागोन औ औ

आरो बेथिंजाय थाङोब्ला जिब जुनार नुगोन ना नुवा बागानाव

आरो बे साहा बागान गेजेर गेजेर थाङोब्ला आरो गामि बेरायनो थाखाय खाथियाव दंना गैया दङ ना गासैखौबो नुगोन अ अ आरो बेथिं बेनिफ्राय आरो साहा बागाननिथिं आरो साहा बागाननि अनगायैथ' आरो बेलेग दंफा बारि बा गार्डेन बारि बेफोरबायदि नुनो मोनगोन ना मोना अ एर'प्लेनबो बायो नामा बेयाव अ अ अ गासैबो मोजां गोजाना जायगाफोरा

थांफेरना नायाखैना आं बेनिखायनो नोंनाव फन खालामहरग्रोदों आरो थांनो हागोन ना हाया माबोरै माबोरै नायग्रा मानसिफोरखौ सोयो ना सोया बेफोरखौ सोंहरग्रोनाय जाबाय सोयोबाथ' मोजां खोथा

माब्ला थाङो आं खिन्थाहरनोसै गाबोन नङाबा समफोरफोर गारि भारायाथ' बुरजायैनो नांगोन ने गारि सोजागोन ना सोजाया ओरैनो गारि सोजागोन ना सोजाया सोजागोन ना बिदिबाथ' मोजाङानो दे होनबा दोननोसै दे